शिक्षा प्रणाली विशेष जरूरतवला छात्र लेल अपर्याप्त सहायता समस्या सम्बोधित करल रहल छी कि दृष्टिबाधित बच्चाके लेल दिव्याङ्ग विश्रालय छै ओहिमे बच्चा रहि सकै जाहिसँ बच्चाके कोनो दिक्कत नहि होइ ओकरालए पूरा बेबस्था इसकुल ड्रेस पूरा खाना पीना बच्चा कोना पढ़तै ओकरा कि करतै ईसब लेल एकरालए छै एतऽ बहिरो बच्चालए छै ई कोना पढ़तै ई कोना बुझतै एहि दुआरे एकरालए दिव्याङ्ग विश्रालय बनल छै एहिमे बच्चा रहै छै किछु बच्चा रहितो छै एकरा सबके समय ड्रेससब भेटै छै दै छै सरकार अहि दुआरे ई बच्चा एतऽ पढ़ि सकैए